कोन तरहसे पे पैंशन भेटय छै केना पेंशनमे कागज पत्तर केना लागय छै कतना उमरपर होइ छै बहुत परेशानी होइ छै ओतना जागरूक नहि छै दौड़ते दौड़ते बहुत परेशानी होइ छै मुखिआ एकरा लग ओकरा लग मुखिआ सरपञ्च वार्ड सदस्य है ई हे उ ढेरी दौड़बय छै पूरा परेशानी उठबय छै तेकर बाद की कहय छै कागज ही कागज उ कागज एना करलक ओना करलक पूरा परेशानी पहिले उठा दै छै तकर बाद टाका कतना देलक ओतना देलक ककरो पास भेल ककरो नहि भेल इएह सब बात छै बहुत परेशानी छै अइमे केना होइ छै कोन कागज जानकारी नहि होइ छै बुढ़ा पेंशनके परेशानी होइ छै ओइमे बहुत जादा परेशानी होइ छै कागज पत्तर हेन टेन एना ओना करयमे बहुत बातके एकरा लग अइ एकरा लग दौड़लय कालि ओकरा लग दौड़लै इएह सब बात एना होइ छै ओना हइ छै ई कागज उ कागज जानकारी नहि होइ छै परेशानी जादा छै बुढ़ा पेंशन केना मिलय छै कोन तरहसँ कोन कागज लागय छै केना होइ छै इएह सब बात यऽ मुखिआ लग मुखिआ बोलेलकय मुखिआ लग गेलय दौड़ते दौड़ते परेशानी होइ छै इएह सब बात होबय छै जानकारी जादा नहि होइ छै कोन कागज केना लागय छै की सब होइ छै पूरा बातके जानकारी नहि छै मुखिआ सरपञ्च दौड़बय छै जादा घूमि फिरके ई कागज उ कागज मँगय छै परेशानी बढ़बय छै परेशानी परेशानी जादा होइ छै कागज मँगयमे दौड़यमे परेशानी होइ छै मुखिया लए